हलो नमस्ते अच्छा अच्छा आपका बच्चा कितने साल का है किस क्लास में कराना है आपको अच्छा अच्छा तो छः साल वाले का तो पहली कक्षा में एडमिशन होगा और आठ साल का है तो तो उसका दूसरी कक्षा में एडमीशन होगा इसके लिए उसका उसका आधार लगेगा और आपका आधार लगेगा आपके पति का आधार लगेगा और अभी तो इतना ही लगता है और उस उसका जो दूसरी कक्षा में है उसका हाफ में पहला दो कक्षाएँ पढ़ीं हैं उसका मार्क जो भी आपको अंक पत्र मिला होगा वो भी साथ में ले कर आना होगा नहीं ड्रेस तो जब आपके बच्चे का नाम लिख जाएगा रजिस्ट्रेसन हो जाएगा उसके बाद में हम यहाँ फारम भर देंगे तो उसके बाद में फिर जब बच्चे का टेसन होने के बाद में उसका स्कालर का पैसा आए ड्रेस का पैसा आ जाएगा लेकिन काँपी किताबें आपको अलग से लेनी होंगी और कुछ पैसा आता भी है उसमें बता सकते हैं तो उसी उसी में से ले लीजिएगा हाँ वैन तो गाड़ी तो आप चलती ही है हाँ पाँच सौ रू रुपये है महीने का बच्चे का एक का गाड़ी लगवानी है आपको अच्छा दोनों बच्चों के लिए तो उसके लिए आपको अलग से एक फारम भरना होगा हाँ दोनों बच्चों के फोटो लगेंगे आप दोनों का फोटो लगेगा बच्चों का आई कार्ड बनता है न यहाँ पर बच्चों का पहचान पत्र वो गले में नहीं डालते हैं बच्चे वो भी बनाना है तो उसके लिए भी आप बच्चे की एक पास दोनों बच्चों की एक एक पासपोर्ट साइज फोटो आप ऐसा करिए छः कॉपी जमा करवा दीजिए आप अपने बच्चे की जी उसके आधार की नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है आप हर महीने जमा कर देंगे तो आपको भी आराम रहेगी क्योंकि एक साथ जमा करने में आपको भी भी दिक्कत होगी फिर बहुत सारी असुविधाएं होती हैं तो कब आ र आएंगे आप

नहीं है कोई परेशानी नहीं है आप एक बार आकर बता दीजिएगा कि हाँ इस बार लेट हो जाएगा या दिक्कत हो जाएगी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नमस्ते